हाँ जी बोलिए हाँ जी हमारे यहाँ आ जाइए हाँ यहाँ हम नैस्ट बोल रहे हैं हमारे यहाँ आ जाइए हमारे हॉस्पिटल में सब हर एक चीज़ का सुविधा है आपको क्या प्रॉब्लम है

क्या प्रॉब्लेम है आपको ठीक है आ जाइए यहाँ हर एक सुबिधा मिलेगा और भी

यहाँ हर एक चीज़ म मिलेगा जो भी जिस चीज़ का भी प्रॉब्लम है सब मिलेगा यहाँ का माहौल ठीक है हाँ हर एक चीज़ का हर एक बिमारी का इलाज मिल जाएगा यहाँ पर हाँ जी ठीक हो जाएगा एकदम कोइ भी प्रॉब्लम होगा मिल जाएगा यहाँ पर इलाज हाँ जी हाँ दवाइयाँ आपको सुबह शाम दोपहर जो भी दे देंगे आप ले लीजिए तीनों टाइम पैरासिटामौल एसीडोक ले लीजिएगा एक एक दवाई सुबह और शाम लेना है

इनो ले लीजिएगा हाँ तो आप उनको भी ले आइए

उनका तो पारासिटामौल से हो जाएगा एक बार आ जाइए ले कर हाँ यहाँ अच्छे से देख लें उसके बाद अच्छे से हो जाएगा डॉक्टर को देखने के बाद अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या ये कौन सा दवाई लेना है हाँ जी ठीक है आ जाइए एक बार देखने से पता चलेगा